खौरां बिलाइ फोसावनाय रादाब आरो गमामायै जानाय जाथायनि गेजेराव गोबां फाराग दं खौरां बिलाइआव फोसावनाय रादाबनिख्रुइ बेनिफ्राय गमामायै जानाय जाथायनि गेजेराव बांसिन फोथायनाय दं आरो आङो माब्लाबा नंखाय रादाब नुनो मोनो बांसिनानो सैथोखौ नुयो बेफोरनो गामियाव एबा समाजाव गोबां मानसिनि मबाइलआव बायदि बायदि खौरांखौ फोसावनायखौ नुनानै फोथायनानै सावरायो आरो गामिनि माखासे लेखा रोङै फरा रोङै जामबा जामबिफोरा बेफोरखौनो खोनानानै हय साननानै बयनोबो खिन्थाला बायो बेफोरनो समाजाव गोहोम खोख्लैयो एबा लाबोयो